हमारे जोधपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ लोग काफ़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन उनको जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं मिल पा रही है तो ये उनके लिए एक चुनौती है क्योंकि जो पढ़ें लिखें हैं उनके पास रोज़गार नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं तो वो शायद उनके साथ आज शायद पैसे नहीं है जो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं जा पाते हैं स्कूल तो वो को एक तरह से पिछड़ जाते हैं कई मामलों में जैसे आप देख लीजिए दसवीं बारहवीं करने के बाद लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनके पास कोई काम नहीं है जो पढ़ें लिखे हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं तो आज के ज़माने में दसवीं बारहवीं कुछ मायने नहीं रखती है तो हायर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के साथ साथ ये भी है कि अदर एक्टिविटी आप आपको करनी चाहिए ताकि किसी भी फील्ड में आप जाकर कुछ भी काम करें तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए और युवाओं के सामने चुनौतियां सबसे बड़ी यही है कि प्राइवेट जॉब जैसे जो कर रहे हैं तो प्राइवेट में जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सैलरी शायद उनको नहीं मिल पाती है और जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर से तो लोग इधर उधर भटक रहे हैं काम के लिए काम मिलता है लेकिन उनकी इच्छानुसार नहीं मिलता है और कइयों को तो मिलता भी नहीं है वो काफ़ी संघर्ष करते हैं कुछ कई साल लग जाते हैं अपना सब कुछ खो के भी उनको कुछ हासिल नहीं हो पाता है